हिंदी भाषा का प्रयोग मीडिया चाहे शिक्षा के प्रणाली में बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लाया जाता है मीडिया में तो हिंदी भाषा अगर हमारे इंडिया की बात किया जाए तब वहाँ पर हिंदी भाषा ही ज़्यादातर जो जिस राज्य में जो भाषा चलता है वही मीडिया उस उसे भाषा में सूचना को दर्शाती है और अगर हिंदी जिस हिंदी जहाँ चलता है वहाँ हिंदी में मीडिया अपना प्रदर्शन करती हैं साथ में इंग्लिश चैनल भी है कुछ इंग्लिश का भी उपयोग किया जाता शिक्षा प्रणाली में भी मुख्य रूप से हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में हिंदी को पढ़ाया जाता है हिंदी भाषा का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाता है लेकिन कुछ क्षेत्र में कुछ चीज़ों में जैसे कि अगर कुछ ऐसी पढ़ाई शिक्षा प्रणाली है जैसे एम बी बी एस तो वहाँ एम बी बी एस या इंजीनि तो वहाँ सारी पढ़ाई जो है टोटल इंग्लिश में की जाती है वहाँ हिंदी का कोई भी महत्व नहीं हैं कुछ कुछ ऐसे ही ज़्यादा पढ़ाई है जहाँ पर सब इंग्लिश में ही पढ़ाई किया जाता है वहाँ हिंदी शिक्षा नहीं दी जाती है लोगों को